हँ बोलू हँ हेलो के बोलै छिए कि बात रहै सबजी लेनाइ रहै हँ तऽ बोलू कोन सबजी लेब सबजी छै परवल छै करेला छै कद्दू छै झिङ्गा छै झिङ्गुली छै हँ सब सबजी छै सबजीके मदमे सब सब्जी कोन सबजी लेब नहि सबजी सब बढ़िआँ यऽ सबजी कोन लेब दाम अथी नाम बोलू सबजीके हँ ओ छै सबजी तोहरा पसन्द देखहुँ ने कोन सबजी लेब अपन पसन्द करू खेतवलासे लै छिए सबजी लाबै छिए खरिदके गड़बड़ रहै छै ने खेतसे लाबै छिए सबजी खरिदके हुँ हँ दाम तऽ देखिऔ दाम तऽ बढ़ल रहिते छै सबजी आओरके भाव बजार बहुत महगा चलि रहल छै तऽ हमरा तऽ ओतएसे आबै छै महगा तऽ एक दुइ रुपैआ बेसी करिके लाबै छिए हमे तऽ फेर नहि बेचबै तऽ कोना होतै करैलए तऽ पड़तै आब एतना मह बजारे महग छै तऽ कि करबै करैलए तऽ पड़त आँए हँ तीस रुपैए किलो बोरा यऽ परवल साठि रुपैए किलो यऽ झिङ्गा बीस रुपैए किलो यऽ करैला चालिस रुपैए यऽ हँ महगा आब खतम करू जे कोन सबजी लेब कोना लेब नहि लेब हँ बोलू हँ बोलबै तऽ पहुँचै देब सबजी भिन्डी दुइ किलो तऽ एक एक किलोके एक किलो भिन्डी एक किलो झिङ्गा एक किलो परवल लै लेब हँ कटहर लै लेब आओर हँ हरा मिरची भी छै हम धनियाँ पत्ता भी लेब ठीक छै राखू